सनानी आं फिर भला केह्ड़ी कंपनी दा भेजनां ऐ ते किन्नियां गुत्थियां भेजना ऐ ऐटो आह्ला भेजनियां में जां कोई अपने घरे दा मैंम्बर भेजनी आं जेह्ड़ी लेई अवै लदाइयै थोह्ड़े कोला बिल्ल बनाइयै भेजी ओड़ेओ